دہلی میں خواندگی کی شرح ہندوستان کی دوسری ریاستوں اور دوسرے ممالک کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اس کی مقام کو اشارہ عدد و شمار اور رجحانات کی چیلنج تصور کیا جا ساتا ہے کیوںکہ خواندگی کی شرح مختلف عوامل پر منحصر ہوتی ہے اس میں مختلف عوامل اور عناصر کار فرما ہوتے ہیں جیسے کہ تعلیمی معیار معاشرتی حالات اور اقتصادی حالات ہندوستان کے دوسری ریاستوں اور دوسرے ممالک کے مقابلے میں دہلی کی خواندگی کا مقام بھی مختلف ہے اور یہ بہت سارے عناصر اور عوامل کی وجہ سے ہے دو ہزار تیٮٔس کے اعداد و شمار کے مطابق دہلی کی خواندگی شرح چھیاسی پوائنٹ اکیس آئی ہے جو اس کے خواندگی شرح کو دکھاتا ہے اور یہ بہت سارے عناصر پر مبنی ہے